ارے ہیلو بھیا یہاں انٹے کے چوراہے پر سے کیا کٹرا کے لیے ٹیمپو مل جائے گا اگر مل جائے تو پھر بتائیں اچھا انٹے کے چوراہے سے کٹرا جانا ہے اچھا ٹھیک ارے بھیا انٹے چوراہے سے کٹرا تک چلو گے اچھا قے روپے سواری لیتے ہو چالیس روپے تو یار زیادہ ہیں کچھ کم کرو اچھا سب کے لیے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کتنی دیر میں چلو گے اچھا چلو ٹھیک ہے